سر مجھے تو محمد رفیع کا ہر وہ گانا پسند ہے سر اس کا جتنے بھی انہوں گانے گائے ہیں اردو میں ہندی میں مجھے ان کا ہر گانا پسند ہے سر ایسا کون سا گانا وہ لکھے نہیں سر کہ ان کے ہر گانوں میں سے جو سب سے زیادہ گانا مجھے جو اکیلے میں کوئی نہیں ہے میرے ساتھ یہی ایک گانا وہ جو ہے نا جنگلی کا کا جو گانا ہے نا چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے کہنے دو جو کہتے رہیں ہم پیار کے دیوانوں میں ہیں ہم کیا کرے یاہو